हिकु लखु वीह हज़ार चारि सौ टीह पंज लखु नवानवे हज़ार ॿ सौ चारि सौ चोएतालीह पंज हज़ार पंज सौ पंजवंजाहु टे हज़ार टे सौ